हैलो हाँ सर आपकी हम क्या सेवा कर सकते हैं सर देखिये हमारे पास मेनु में बर्गर है पिज्जा है चोमीन है चाट है मैगी है मसाल ढोसा है स्प्रिंग रोल है मोमोज है सर शाही पनीर मिलेगा दाल मखनी मिलेगा रोटी मिलेगा चपाती ये राइस है सर देखिये नब्बे रुपया प्लेट सिंगल प्लेट है हाफ प्लेट जीरा राइस है और सत्तर रुपये प्लेट पनीर है कड़ाही से ही तीन सौ साठ रुपया प्लेट है भैया बर्गर पैंतालीस का है चोमीन दस का है और स्प्रिंग रोल बीस का है और मंचुरियन भी तीस रुपये प्लेट है आप बताइये कि इसमें से क्या लेना चूज करेंगे ये बताइये बर्गर में चोमीन थोड़ा सा रहेगा कि मतलब कॉन्टिटी में रहेगा और सॉस वॉस कौन सा लेंगे अच्छा और ये कह रहे थे बटर मक्खन वक्खन हाँ और पानी वानी कुछ लेंगे अच्छा और सर देख लीजिये हमारे पास मीन्यू में बहुत कुछ है क्या तंदूरी का रोटी है और ठीक है और सर तंदूरी रोटी पर सर ये मक्खन पोत के आयेगा न ये मसाला मिल जायेगा ये तो सलाद में किस चीज का सलाद लेंगी आप पसंद करेंगे सर देखिये हमारे यहाँ कितनी वेरायटी है अनार संतरा सेब चुकूंदर और गाजर और ब बत्ती कीज लेंगे सर और सर क्या कहते हैं दाल मखनी में थोड़ा टाइम मिले क्योंकि अभी बन रहा है हाँ वही मतलब जैसे बात सुनिए अभी आपको मतलब हम लोग के अंदर क्वालिटी भी मिलती है न नंबर एक क्वालिटी मिलती है तुरंत बना कर दिया जायेगा सर आपको दस मिनट वेट करना होगा सर पानी का क्या लेंगे समोसा लेंगे वो वाले मोमोज लेंगे या कुछ लेंगे सर सादा पानी नीम्बू पानी लेंगे कि बिसलेरी का पानी लेंगे चलिए ठीक है सर एक लीटर का आधा लीटर का के दो लीटर का ठीक है सर आप ये बताइये कितना प्लेट अपन को लगाना है तंदूरी रोटी वोटी मतलब कितने लोग हैं आप लोग ठीक है चलिए सर ठीक है सर आपको ला कर दे रहे हैं नमस्ते सर